ए ना हमनो ना हमहैनो ए जानालाबाय र' र' खबाय खबाय एरि नागिरसै जे ते जे ते खबाय खबायफ्राबो माबालै हनै दाख्लि बुरि ना गुरहैनानै गोदनाखौनो सिफायनानै लाबोदों जेयाबो बिसिनायसोलै गथ'फोर सारनानै जे जेजेंबो ना सारनायबा दहाथा बादि ए मिसिनजों दे मेसिन जों सारहैबाथ' नै पेट्रल पेट्रल पेट्रल नांगौ जे एसे औ हाब लिटार औ पेट्रल नांगौ नै मेसिनजोंबाबो जि जारलाथार स्टाराबो जागोनखि जाया आयै बोबाबो मेंगुलाइयो बोराय मानसिब्रा एकदम जेखाय खबाय नांगोन गामला खेरखा बायदिसिना नांगोन ना ना हमनायावथ' मेसिनजों सारनाय खोथाथ' बुरिखौबो लांफानांगोनदां बुरिया हमनो गोरोंथारलै एके बारे ना हमनायाव एक्सपार्ट बोथिया थुरि एखे हमनायावबाथाय एक्सपार्ट आंना बुरिया सिनस्रिया खिन्थु जाला बुरिया गेदासो सिनस्रियानो दा दे जागोन बियो दे हमग्राफोरखौबो लांफाखानसै आं बुरिखौबो खबायफ्रा गोदोना जदोंबाबो प्लास्टिक मना बाल्थिंफोर लादलानानै थांसैलै बालथिं गिदिर प्लासटिकनि खबायफ्रा जायगा थोयाबो जानो हागौलै दे सोरां ग्रोथोंसै दे पेट्रल मेसिनखौ लांनाय लांनोसै माथो खालायबावनो दिलिभारि पाइप नांगोन नामा एसे खाथियाव गारनायबालाय जायो गोजानाव गारहरनायबाथ' डिलिभारि पाइप नांगोन हाब थावफ्राबो दखानाव लायनांगौबा दत'मायावसो लायनांगोन दां दिफुयावसो पेट्रलाबो जि र' दे दे दे दोन दोन्थ'दो दे